म्हाका जर पयली कमी जोर वा थंडी जाला तर हांव घरांच उपचार करता म्हज्या आईक घरगुती उपचार कळटा जर जोर थंडी खूब जाला तर मागीर हांव घरां वेळ काडनासतना दुयेंस चडांर पडपा पयलीच हांव डॉक्टरां कडेन वता दुयेंस सादे आसा आनी घरां उपचार जाता तरच हांव घरां उपचार करता जर म्हाका म्हाका केन्ना पोटांत दुखता तर पयली हांव खोबरेल तेलान नाजाल्यार तेलांत कापुराचो पिटो करून घालून ते तेल पोटाक लायताजर परत परत जुलाब जाता तर डाळिंबा साल्यो उदकांत शिजोवन ते उदक अर्दा वरान पियत रावतां जुलाब चड जाल्यार पोटांतली गरमी कमी करपाक हांव उदकांत कचऱ्यापेट मिसळून तें उदक पिता उल्टी जावपाक लागल्यार लिंबाच्या रसान उदक आनी मीठ घालून पिता दोळे दुखल्यार कोंक्या कोथुंबिरीचें उदक धा धा मिनटांनी दोळ्यांक लायता दोळ्यांक दोंगरपुळी आयल्यार वाळची भाजयेची पानां दोळ्यांक लायता पोटांत गेस जाल्यार जिऱ्यांचे उदक पिता थंडी जाल्यार कांदो जिरें तुळशीं पान मिरी गोड लवंगां वटलांवां पानां दुर्वा पात पातकणसां शिजोवन कसाय पिता जोर आयल्यार जायफळां झरोवन रिटो झरोवन तकलेक लायतां पोटांक ना तर फाटीक वाय भरल्यार तेंफळांचे उदक करून पितां गेस जाल्यार ताका हिंग घालून पितां ताप ना तर थंडी दुखल्यार लवंंगा चाबून खूब वेळ मेरेन चोखता भूक कमी लागल्यार आल्या रोसांत लिंबू रोस घालून पिता परत परत थंडी जाल्यार खोकली आयल्यार एक कप थंड उदकांत चार थेंबे लिंबाचो रस एक चमचो मध आनी थोडी दालचिनी पावडर मिसळून पिता दोळ्यां भोंवतीं काळी वर्तुळां जाल्यार दोन तें तीन बदामाच्या तेलां थेंब रातीन दोळ्यांत लावन न्हिदता दोन चमचें धंयांत थोडी मध घालून तोंडाक लायल्यार मुमरां येनांत खोबरेल तेलांत लिंबा रोस घालून तीस तें चाळीस मिनटां दवरून केंस धुतल्यार केंस सुंदर जातात खूब डेन्ड्रफ जाल्यार केंस धुवपाक पयली एक तास लिंबां रसान लायल्यार डेंन्ड्रफ जायना खूब थंडी जाल्यार गरम दुदांत हळदी पिठो घालून रातीन पिता जखम जावन जर रगत येता तर त्या जखमेक कॉफी पिठो ना तर हळदीचो पिठो घातल्यार रगत थांबता चक्कर आयल्यार कांदो धोडवन तकलेक लायता आनी नाका कडेन वास घेवपाक दितां खूब खाज आयल्यार एलोवेरांचे रोस आंगांक लायता पित्त जाल्यार भिंडाचे उदक पिता पिताम येवन आंगार फोड आयल्यार ताका कोकम रस लागता आनी कोकम कमी धा मिनटां भिजोवन तो रस पितां खूब जोर आयल्यार थंड उदकांत कपडो भिजोवन तो तकलेर दवरतां भ्रम्ही पानां तेलांत घालून तें तेल तकलेक लायल्यार केंस मुलायम जातात झेंडू फुलां जर करून जखमेंक लायली तर जखम रोखडीच बरी जाता गरमी वाडटा तेन्ना कोकमां उदक पिल्यार पिठो साखर घालून करून पिल्यार गरमी कमी जाता मेथी दांडे उदकांत गोड घालून शिजोवन पिल्यार जोर कमी जाता आनी आंगांक दुखणें थांबता सकाळीं कडी पत्ता आनी मेथी दांडे शिजोवन उदकांत पिल्यार मधूमेह कमी जाता तवशें गोल कापून दोळ्यार दवरल्यार दोळ्यांक थंडसाण मेळटा छाती जळजळ जाल्यार बडिशेप उदक शिजोवन उदकांत पिता उपचार घरां घेवप कांय हॉस्पिटलांत तें दुयेंस कशें ताचेर आसा दुयेंस सादें आसा घरा निवळपा सारकें तर घरा उपचार करता नाजाल्यार दुयेंस वाडच्या पयली डॉक्टरा कडेन वतां डॉक्टरा कडेन गेले नाजाल्यार मनीस मरपाक शकता